सिगाङाव आं गावनो मावोमोन मानो होनोब्ला सिगाङाव टेक्न'ल'जि गैयामोन ओमफ्राय गावनो साइखेल सालाय सालाय नौ किल'मिटार दस किल'मिटार साइकेल सालाय सालाय जोङो फैसा दिहुननो थाङोमोन बेंकआवहाय ओमफ्राय लेखा माबा माबि लायनो गोनांबाथाय जोङो साइकेल सालाय सालाय लायनोगोनां जायोमोन ओमफ्राय दा आरो टेक्न'ल'जिनि माबा फैनानै आं दा बेफोरखौ मावनाया खमायदों खमायदों माने टेक्न'ल'जि ओंखारनायनिफ्राय खमायखादों मानो होनोब्ला टेक्न'ल'जिजों दा गासैबो खामानि मावनो हायो माबा मोनसे बुस्तु अर्डार खालामनो होनब्लाबो जोङो टेक्न'ल'जि इउज खालामनानै जोङो अनलाइन अर्डार खालामनो हायो ओमफ्राय फैसा दिहुननो थांनोगोनां दरखार गैया ट्रान्सफार खालामनो थांनो दरखार गैया जोङो ट्रान्सफारखौ टेक्न'ल'जिनिफ्रायनो जोङो फैसाफोरखौ ट्रान्सफार हरनो हायो ओमफ्राय माबा माबि जोङो लेखा पत्र' बुक्सफोरखौ मोनाबाथाय जोङो अनलाइनआव जोङो अर्डार खालामनो हायो आरो दा सिगां जोङो ट्रेनाव जुदि थांनोगोनां जायोबा जोङो ट्रेन टिकेट दानहैनो थांनो गोनांमोन किन्तु दा टेक्न'ल'जि जानानै दा टेक्न'ल'जियावहाय जोङो बहुतखिनि सहायबो मोन्दों ओंखायनो दा ट्रेन टिकेट फ्लाइट टिकेट माने सब टेक्न'ल'जिजोंनो सोलिजोबो दा ओंखायनो आङो दा माने गासैबो टेक्न'ल'जिनि सायावनो जेसेबांखिनि बाहायनोगोनां दङ टेक्न'ल'जिजोंनो बाहायो